बच्चा सभके मैथिली भाषा सिखेनाइ बहुत ही जरूरी अछि कियाकि कोनो भी भाषा अगर अन्य भाषा हम हिन्दी सिखा दै छी जे बच्चा के अगर हम बाहर रहै छी अदर स्टेटमे रहै छी मिथिला मे नहि रहै छी तऽ हम हुनका हिन्दी सिखा देबै आओर ओ हिन्दी सिखा तऽ देबै लेकिन बाद मे ओ बच्चा मैथिली नहि बाजि सकै छथि हुनका सङ्ग ई समस्या भऽ जाइ छै पहिले तऽ हमरो नीक लगैया जे हमरो सभके नीक लगैया जे बच्चा बड सुन्दरसँ बजै छथिन हिन्दी हमर बच्चा बड एडवान्स भऽ गेलथिहँ लेकिन बाद मे जे छै एक आबऽ कऽ मतलब की जे किछु समय एहन बितै छै आओर जहन गाउँ मे उहे बच्चा अबै छथि आओर देखै छथिन सभ बातचीत नहि करै छथिन आ हिन्दिये बजै छथिन लोक अजीब नजरसँ देखै छै तऽ खराब लगैत रहै छै आ मैथिली छै कि अहाँ हिन्दी सिखब सिखा देबै बाजऽ तऽ बच्चा अहाँके मैथिली नहि सीख सकै छथि लेकिन आब मैथिली सिखबै छियै आ ताहि के बाद अहाँ बाहर लऽ जेबै चाहे बाजहेमे अहाँ घर मे मैथिली बजै छियै बच्चा सङ्गे तऽ ओ बच्चा अहाँके अन्य भाषा भी सीख लेत हिन्दियो नीकसँ बाजि सकैत छथिन इङ्ग्लिशो नीकसँ बाजि सकैत छथिन कहीं दोसर स्टेटमे जे अन्य भाषा थिक ओहो भाषा बाजि सकैत छथिन आओर मैथिली तऽ हुनकर छबे करनि मातृभाषा तऽ ओ तऽ बजबे करती एहि लेल बच्चा के कते माता पिता के जे मिथिला के छथि कोनो भी आदमी के अपन भाषा मातृभाषा बच्चा के एहन नहि छै नहि सिखा सिखाबऽ के चाही आओर केओ जहन नहि छोड़ै छै तऽ हम अपन मातृभाषा किए छोड़ब हमरा आबऽ के चाही मिथिला हमर अगर ककरोसँ कहबै गर्व से जे हम मिथिला के छी हम मिथिलाञ्चल के छी तऽ केओ आदमी अगर हमरा कहि देत तऽ दू लाइन बाजू तऽ फेर आबऽ के एतै तखन बजबै